औ नों मादै नोंसोरनि गामियाव माथो मेलेरिया जाजोबथारदोंनो मेलेरिया

नोंसोर माबायाव उन्दुनायाव मुसारि खोंनानै उन्दुनांगौ ओमफ्राय ओंखारनायाव खिनो थांनायाव माबा मोनसे उखुन्दै बुस्तु लांफानांगौ मुलिफोरखौलाय नोसोर मोजाङै जायोना जायाफालाय खाथि नोंसोरना नैबे मेलेरिया सानै मोन्दों नै सासे आरो दायरिया खिनाय दायरिया नि जानायनि बिमाया मुलि लांफैथों दे ओ लांफैथों ओमफ्राय मोनायाव बे दायरिया जानाया दैखौ फुदुंनानै लोंथों गुदुं फुदुंनानै गुसु खालामनानै लोंथों ओमफ्राय जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरा मोजां जाथों मिथिबाय ओमफ्राय मेलेरिया जानाया बे न'आव मुसारिखौ मोजाङै बिसनायाव एरथेबनानै माबा उन्दुनांसिगोन मिथिबाय ओमफ्राय बेलासियाव बे खोमसियाव लांदां फांदां जिरायनो नाङा जेनेबा आगरबाथि माबाबाथि थुनानै जिरायनांगौ थाम्फै अरो ना दाथ' नै जापानिस एनकेफेलायटिस फैबावदोंसो दा नै सिरांआव बुहुत माबा जानाय हस्पिताल आव भर्ति जानांगासिनो दङ दा नोंसोरनावबो बे साथाम जादों होननायखाय खोनानानै ओ बुंहैनायखाय फैदों दा नोंसोरनाव दा सोरबा लोमजाहां जाबाथाय थाबनो बेनिखायनो खर' सानाय मोदोम सानाय गोबाल'नाय बिदि जादोंब्लाथाय थाबनो दक्टर जों परामर्स' लानो थिन गामियाव मिथिबाय दा नोंसोरनो आङो गामियाव मुलिखौ माखासे होलांनोसै माखासेया आसा कर्मिजों लोगो लानानै बारा टाइम लोमजाबा थाब लांहो थाब लांनो फै बे आंना बालागावआवनो बालागाव हस्पिताल आवनो थायो आङो मिथिबाय दा बेवहायनो फैबाय थाबानो जाबाय मिथिबाय गासैबो गामिनि मानसिफोरखौ बुंदो दे तारमाने मुसारिखौ मोजां खोंथों मिथिबाय ओमफ्राय लाइट आव ओंखाम जानायखौ बेबहार खालामथों खोमसियाव जानो नाङा थाम्फै अरोना ओमफ्राय बे दायरिया बेमार जानाय गथ'आथ' बेथ' बे ओंखाम गोजां बे माबाफोर जेनेबा साहा गुसु बेफोरबायदि लोंफ्लांदोंदां आरो बाहेराव थायोबा गथ'फ्रा बिदिनो फिथाइ सामथाय हाननानै जायो दस्रा बेफोरखौ जानला मानला दा जाथों दा जाथों मिथिबाय जानला मानला बाहेराव दै लोंला बायबाबो बिदिनो दिसेन्ट्रि जायो कलेरा जायो कलेरा खिनाय बेमार जायो खिनाय ओमफ्राय फिलौमा फिलौ मुलि माखासे होदों आङो फिलौ मुलिखौ जाहो माबायाव फुंनि उदै खालियाव मोनसे मोनानि उदै खालियाव मोनसे खेबसेनो ग' मन'थों मिथिबाय क्रिमिनि मुलिखौ फिलु मुलिखौ ओमफ्राय बे मेलेरिया साथामाथ' बे सानैनिखौ साथामबो सानैथ' नङा साथामबो एसे बोरैबा खालामनांगोन मिथिबाय थै परिक्खा औ थै परिक्खा खालामनानै रिपर्ट ओंखारबा बे मेलेरिया नि मुलिखौ जाफैदो आरो मा मिथिबाय चेम्बार आव थांथों दिनै आं एसे मुलि होबाय मुलि होबाय ओमफ्राय दा साननैसो उनाव थांफिनदो बालागावआव थांनानै थै फरिखाखौ खालामनानै लादो मिथिबाय थै फरिखा खालामनानै लाबा नोंसोर थै रिपर्ट खौ मोनबायना होनबा बे नोंनि मा बेमार जादों बेखौ हमनो हायो आरो लोमजाहां जाबाथाय थाब थाब दाक्टर जों जगाजगआ लाथों मिथिबाय दे दा नै बै गामियाव दंबावो दा बै जायगायाव थांनो नागिरदों आं थादो दे होनबा थादो दे